سلام علیکم جی وعلیکم السلام بولیے

جی آپ نے صحیح جگہ کال کیا ہے ہم لوگ آئی ٹی کاؤنسلر ہیں آئی ٹی کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اگر آپ آئی ٹی سے کورسز لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے فیوچر میں کیونکہ پہلے ہمارے پاس آئی ٹی کمپنیز بہت کم تھے ایک دو برائے نام لیکن اب کیا ہے کہ اب سے کے سی آر کے سی آر کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے حیدرآباد میں حیدرآباد میں بہت سارے آئی ٹی کمپنیز کھول دیئے ہیں تلنگانہ میں تو بےحد آئی ٹی کمپنی ڈسٹرکٹ میں بھی ہے حیدرآباد میں بھی ہے آپ وہاں پہ جا کر کوشش کر سکتی ہیں آپ ایک فریشر ہیں ہاں فریشر جی جی فریشرس کو تو لوگ وہ لوگ پہلے کیا بولتے سو پریفرینس دے رہے ہیں آپ فریشر ہیں وہاں آئی ٹیز کمپنی کے بارے میں آپ گوگل سرچ کر کے جا سکتی ہیں اور آنے جانے کی فیسلیٹیز وہ لوگ کمپنیز والے بسیز وغیرہ ٹرانسورٹ بھی ہمیں اویلیبل کرتے ہیں جی کہیں بھی لے سکتے ہیں آپ تلنگانہ میں کوسادہ ڈسٹرکٹ میں بھی آپ کو ہے یہاں حیدرآباد میں ادھر گچی باؤلی کے سائیڈ بہت سارے آئی ٹی کمپنیز ہے آپ وہاں پہ بھی جا کر یا آپ کے کوئی ہے تو ان کے تھرو بھی آپ کانٹیکٹ کر کے یا گوگل سرچ کر کے ڈائریکٹلی بھی جا سکتی ہیں اپنا سی وی وغیرہ لے کر جا کر وہاں پہ کوشش کرئیے آپ کا کریئر بہت اچھا بنے گا ٹھیک ہے آئی ٹی کاؤنسلر سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ